औ आङो बड'लेण्ड रादाब निउस निफ्राय बुंदों ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे मा सिकुलनिफराय बुंदों मोनलाय ए आमफ्रायो जेनोबा जोङो दा जानानै थांनाय मेट्रिक आनजाद आमफ्राय बेनि थाखाय माने इनथारबिउ लानो थांनो नागिरदों मोन आरोना नोंसोरनि हेद मासथारजों फ्रिनसिफाल जों बिनिनो दा सोंनो मोन आरो मारै मारैै थांखो जेनोबा इनथारबिउआ मोजां थांनायनि थाखाय औ औ फार्स थथेल सुथुदेनआ थथेल सुथुदेनआ बेसिबां होदोंमोन जेनोबा मेट्रिकखौ फिबथि फाइब अ थुइनथिफाइब औ

ए होनबालायथ' मोजांयानो जादों दे खंग्रेथुलेसन होनबालाय जोङो दिनै थ' माबा नालाय थुइयेलब नेकस्ट नेकस्ट मानदेफ्राव थांनो नागिरदोंमोन औ ओमफ्राय बिदिनो दा सिकुल आवहाय थिसार्स फ्रालाय थिसिं सिथाबफोरा साबेसे औ ओमफ्राय सिथुदेनथसफ्रा दा थथेल बिसिबां दङ ए औ औ जाबाय दे दे होनबालाय थांनोसै दे होनबालाय मानदे आव औ औ दे